ہیلو حاجی حاجی نور ریسٹورینٹ میں سے بات کر رہے ہیں بتائیے کیا آڈر دینا ہے سر آپ کو یہاں سر بٹر نان مِل جائے گی پلین نان مِل جائے گی اور دیسی ساتھ بھی مِل جائے گی نان آپ کو کس طرح کی نان چاہیے بتائیے آپ جی ایک بٹر نان مٹن ایک تو نان آپ کو کیسے بٹر نان چاہیے یا دیسی گھی والی نان چاہیے یا پلین اچھا ٹھیک ہے ایک بٹر نان ہو گئی آپ کی اور ایک ہو گیا سر اور کچھ بریانی وغیرہ کورمہ اور کچھ اِس کے علاوہ سر یہ ابھی آپ نے آڈر کیا ہے تو یہ آپ کا آپ کے پاس ایک گھنٹے میں پہنچ جائے گا سر آپ اپنا مجھے ایڈریس وغیرہ لِکھوا دیجیے اور جو لینڈ مارک بتا دیجیے گا سر کہاں پر آنا ہے آپ کا ہاں ہاں ہاں تو سر آپ ایک اپنا نمبر دے دیجیے اور کوئی الٹرنیٹ نمبر دے دیجیے جیسے اگر آپ کا نمبر نہیں مِلتا تو ہم اُس کے علاوہ کسی دوسرے نمبر پہ بھی فون کر سکیں

نائن ایٹ ٹو سکس ون ٹو تھری فور ٹھیک ہے سر تو بندہ جو ہے سر آپ کے پاس جی سر پلیٹس بھیجنی ہے بنا وداؤٹ پلیٹ ہاں میٹھے میں سر رسگلا ہو گُلاب جامن ہو گا اور کیا کہتے ہیں ہمارے پاس مٹھائی ہوگی اور جلیبی ہوگی شاہی ٹکڑا ٹھیک ہے سر شاہی ٹکڑا آ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑھیا اور سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو سر تھینک یو